नोङो नार्जिजों अमा बेदर अन्लाजों दाउ बेदर सबाइजों दाउ बेदर ओंख्रि संनो रोंगौना रोङा रोङो सबाइखौ रुग्रोनानै आमफ्राय रुग्रोना दोननानै आमफ्राय बे बेदरखौ एवनानै बागार होयो अन्ला अन्लाखौ देनानै गुन्दै खालामनानै आमफ्राय दाउखौ एवनानै बेखौ बागार होयो नार्जि नार्जिखौ रुग्रोनानै रुग्रोना दोननानै बिखौहाय बेदर एवनानैसो नार्जिखौ होयो आमफ्राय जोङो जायो जोङो नार्जि अमा आरो अन्ला दाउ सबाइ सबाइजों दाउजों जों बिखौ जोबोद गोथाव मोनो सबाइजों दाउजों माबा सबाइखौ रुग्रोनानै रुना दोनानै दाउ एवनानै दाउखौ सावनानै रुह सावानानै गोदानानै बेखौ संबाय संनानै जोङो सबाइखौ बागार होनानै जों जायो जोबोर गोथाव मोनो आरो जोङो अन्लाखौ माबायदि सङो अन्लाया गुन्दै खालामग्रोबाय गुन्दै खालामनानै दाउखौ बुथारबाय बुथारनानै गोदाबाय गोदानानै सुनानै बेखौ जिरा मस्ला होनानै संबाय संनानै बिखौहाय दै होनानै आमफ्राय अन्ला होनानै बिखौ संबाय आरो बिखौ जोङो जानो जोबोद मोजां मोनो नार्जिखौ खारैजों रुग्रोनानै खारैजों रुना दोन्नानैहाय बेखौ दोखो दोखो फुग्लिनानैहाय आमफ्राय अमाखौ गोदानानै फिसा फिसा गोदानानै आमफ्राय जिरा सामब्राम गुफुर मस्ला होनानैहाय देनानैहाय सामब्राम बान्लु एवनानै आमफाय बेदरखौ एवनानै एवनानै बेखौ फोमोनग्रोयो फोमोनग्रोनानै आमफ्राय नार्जिखौ होनानै गोबाव गोदौ होनानै फोमोननानै बेखौ जों जायो